अजकल्ल दी जेह्ड़ी टैक्नालोजी ऐ उ'न्नै सानूं बड़ी मदद कीती ऐ अजकल्ल दी टैक्नालोजी ने ब्हौत मदद कीती साढ़ी मैडिकल क कंडिशन संभालने लेई क्योंकि पैह्लें जि'यां होंदा हा कि सानूं बड़ा टाइम लगदा हा कितै बी अगर अहें कुहै दी बुकिंग लैनी होंदी ही कोई डाक्टर दा पता करना होंदा हा ते सानूं पता निं लगदा हा कि ओह् डाक्टर बैठै जां नेईं बैठे दा पर अजकल्ल सानूं आन लाइन मीडियम कन्नै गै पता लग जांदा ऐ कि डाक्टर ने बैठना नेईं बैठना जां कु'त्थै बैठना जि'यां पैह्लें केह् होंदा हा कि अगर कोई मतलब कि बंदा दूरा आ दा कोई डाक्टर अलग स्टेट दा बंदा अलग स्टेट च आ दा डाक्टरै गी चैक्कअप करान ते अगर ओह् आई जांदा ऐ अगर डाक्टर दी कुछ बी हो गेआ ते डाक्टर उत्थै नेईंं पुज्जा जां डाक्टर ने अज्ज नेईं बैठना होग ते उं'दा जेह्ड़ा इन्ना दूर आना ओह् उं'दा टाइम बी वेस्ट होंदा हा कन्नै अपने कम्म बी भजदे हे ते गुस्सा बी चढ़दा हा कि अस इन्नी दूर आए जां नेईं पता लगदा हा पैह्लें पैह्लें तां करियै पर जदूं दी टैक्नालोजी आई ऐ अदूं दा केह् होएआ कि सब कुछ स्टेटस बगैरा सब कुछ शो हो जांदा ऐ कि डाक्टर ने बैठना कि नेईं बैठना जां डाक्टर ने केह् करना लाज करना अज्ज नेईं करना डाक्टर कु'त्थै ऐ कु'त्थै नेईं एह्दी ब'जा कन्नै केह् होंदा हा कि जिन्ने असी बंदे ऐं सारें दा टाइम बी सेव होंदा ऐ होर डाक्टर बी जेह्ड़ा ऐ ओह् बी कन्नै अगर कोई कोई सीरियस बमारी ऐ ते ओह्दा बी अगर कोई बंदा जि'यां नेईं चली सकदा इन्ने दूर दूर ते ओह् बी पता पैह्लें लग जांदा कि नेईं अज्ज डाक्टर नेईं बैठना तुसें कुतै होर अस्पताल च जाओ उत्थै लाज कराओ ते अजकल्ल कन्नै जेह्ड़ी टैक्नालोजी ऐ जि'यां घड़ियां चली दियां ऐं जि'न्नू जि'नें गी अस समार्ट वाच आखने होन्नें एह्दे कन्नै केह् होंदा कि बंदे दा सारा जि'यां फोन च बी अजकल्ल सिस्टम आ गेआ ऐ एह्दे च केह् होंदा कि बंदे दा सारा जिन्ना बी बाडी दा जि'यां कि हो गे अपने ब्लड हो गेआ अपने च पानी हो गेआ ते अपने च अपना ब्रीदिंग रेट हो गेआ एह् सारा कम्म केह् होंदा कि अजकल्ल सानूं फोन च बी पता लग्ग जांदा ऐ अजकल्ल ऐसी ऐसी मशीनां आ गेई ऐं जेह्ड़ा बी पी दा पता बी लोआई ओड़दी ऐं साढ़ा पूरा साढ़ा जेह्ड़ा बाडी दी बाडी दी जेह्ड़ी हालात ऐ जेह्ड़ी फिटनैस्स ऐ ओह् अजकल्ल इत्थै इद्धर गै पता लग्ग जांदी ऐ ते होर जि'यां पैह्लें केह् होंदा हा कि असें कुतै जाना होंदा हा दुए दुए बड्डे बड्डे शैह्रें च ते जेह्ड़े लोक ऐं उ'नें पता निं लगदा होंदा हा कि उ'नें पता निं चलदा हा कि साढ़ा घर कुत्थै ऐ कु'त्थै नेईं कु'त्थै लोकेशन ऐ कु'त्थै दकान खु'ल्ली दी डाक्टरै दी कु'त्थै नेईं खु'ल्ली दी ते अजकल्ल जेह्ड़े एह् मैप कड्डे ऐं एह्दे कन्नै केह् होंदा कि सारे जिन्ने बी लोग ऐं ओह् पूरा स्हेई ज'गा उप्पर पजाई ओड़दा टाइम दे कु'त्थै जाम ऐ एह् बी पता लग्गी जांदा कु'त्थै जाम ऐ कु'त्थै नेईं कु'त्थै रोड़ खराब ऐ कु'त्थै रोड नेईं खराब ऐ तांइयैं सब कुछ अजकल्ल गै पता लग्ग जं लग्गी जांदा ऐ फोन उप्पर गै टैक टैक्नालोजी दी ब'जा कन्नै बड़े सारे औखे जेह्ड़े कम्म ऐं ओह् सारे ठीक हो गे ऐ आसन हो गेआ ऐ लोकां लेई बड़ा चंगा मदद हो जांदी ऐ लोकां दी जि'यां कि हून तुस आपूं सोचो जेह्ड़ा बंदा मतलब कि कोई बी सीरियस कंडीशन ऐ कोई हादसा हो जांदा ऐ ठीक ऐ ते पैह्लें केईं केईं ऐंम्बूलैंस जेह्ड़ी गड्डियां होंदियां हां ओह् केह् होंदा हा कि उत्थै फसी जांदियां हां जाम च फसी जंदियां हां ते निकलने बड़ा टैम लगदा हा पर अजकल्ल केह् होंदा मैप जेह्ड़ा गूगल मैप टैक्नालोजी इ'नें क'ड्डी ऐ एह्दे कन्नै केह् होंदा कि बंदे गी पता लग्गी जंदा कि कु'त्थूं कोई जेह्ड़ा बक्खरा रस्ता ऐ आलट्रनेटिव रस्ता कु'त्थै ऐ जाम कुत्थै लग्गे दा तां करियै ओह् जाम च नेईं फसदा ते कन्नै केह् होंदा अगर सानूं कुसै बंदे गी नेईं पता कि साढ़े घर दे कन्नै कोई है क्लिनिक बगैरा नेईं ऐ पर जेह्ड़ी एह् टैक्नालोजी चली ऐ एह् केह् करदी एह् कन्नै आह्ली जेह्ड़ा क्लिनिक बगैरा ऐ ओह्दा सानूं दस्सी ओड़दी कि हां भाई इत्थै भाई क्लिनिक खु'ल्ले दा ऐ तुस उत्थै जा सकदे ऐ ते हून बंद ऐ जां नेईं बंद ऐ जां खु'ल्ले दा जां नेईं खु'ल्ले दा अजकल्ल जि'यां कि माड़ी मुट्टी कोई बी सानूं सम समस्या होई जंदी ऐ ते अजकल्ल केह् होंदा कि आनलाइन कंसलटैंट होई जंदी सानूं डाक्टर कन्नै आनलाइन वीडियो काल च जां केईं होर मीडियम कन्नै तुस अपना इलाज कराई सकदे ओ ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि इक ते जेह्ड़ा डाक्टर बड़ा दूर ऐ थुहानूं कोई जैदा समस्या नेईं ऐ ओह् थुहानूं आनलाइन गै दस्सी ओड़दा केह्ड़ी दोआई खानी केह्ड़ी दोआई नेईं खानी किन्ने बजे खानी कुछ बी ऐ जेह्ड़ा थुहानूं थोह्ड़ा हारा डाऊट रेही जंदा ऐ ओह् तुहें दस्सी सकदे ओ आनलाइन वीडियो बिच्च दस्सी सकदे ओ हां भाई ऐदां ऐदां चक्कर ऐ इ'यां इ'यां गल्ल ऐ भाई साह्ब ऐदां ऐदां ऐदां ऐदां होएआ ते थुहानूं केह् होंदा ओह्दे कन्नै टाइम बी बचदा वीडियो काल च थुआढ़ा टाइम बी बचदा ते टाइम बी बचदा कन्नै तुस फिर ओह् बी करी सकदे ओ तुं'दा पैहा बी बचदा जि'यां थुहानूं ट्रांस्पोट औने दा जाने दा गड्डी दा खर्चा पौंदा ओह् बी ओह्दे कन्नै बची जंदा ते होर कीह् होर केह् होंदा होर तुसें जेह्ड़ी आनलाइन टैक्नालोजी ऐ एह्दे कन्नै तुस अजकल्ल अपनी गड्डियां दी थुहानूं कोई तुस कुतै जांदे ओ थुहानूं गड्डियां नेईं लब्भा दियां अजकल्ल टैक्नालोजी दा ऐसा सिस्टम ऐ ओह्दे च केह् ऐ थुहानूं गड्डियां दी जेह्ड़ी बुकिंग ऐ ओह् बी थुहानूं आनलाइन कर देनी गड्डी तुं'दे घर दे बाह्र आई जानी ओह्दे कन्नै केह् होना थुहानूं कोई नमें शैह्र च गेदे ओ ते खज्जल निं होना कोई थुहानूं ऐंम्बूलैंस बुलानी ऐ थुहानूं अमरजैंसी ऐ ते ऐंम्बूलैंस उं'दे घर कोल गै आई जानी पूरी लाग्गै गै आई जानी कोई उत्थै भड़कने दी लोड़ निं कितै कुतै लोड़ निं भड़कने भुड़कने दी ते तुसें उत्थै गै तुं'दे कोल गड्डी आ जानी ते होर केह् ऐ कि जेह्ड़ी नमीं नमीं टैक्नालोजियां आ दियां इं'दे बिच्च केह् ऐ कि जेह्ड़ा बंदा पैह्लें नेईं सुनी सकदा हा हून ओह् बी सुनी सकदा ऐ जेह्ड़ा बंदा पैह्लें नेईं दिक्खी पांदा सकदा हा ओह्दे ताईं बायोटैक्क अक्ख आ गेई ऐ हल्लें थोह्ड़ा सिस्टम मैंह्गा ऐ लेकिन आ गेई ऐ मतलब कि जेह्ड़े बंदे पैह्लें नेईं सुनी पांदे हे पिच्छूं गै बचपन दे गै नेईं सुनी पांदे हे कोई मालक दी दया कन्नै कुछ पर अजकल्ल ओह् बंदा सुनी पा दा ऐ जेह्ड़ा बंदा नेईं चली पा दा हा ओह्दे ताईं ऐसे ऐसे नमें नमें डिवाइस बने ऐं गैजट बने ऐं कि बंदा चली पा दा ऐ टैक्नालोजी दी ब'जा कन्नै ते जिस बंदे दा अन्दरा कोई आर्गन खराब हो जांदा ऐ ते ओह् बी अजकल्ल उस्सी टैक्नालोजी दी डिवाइस कन्नै उत्थै रिप्लेस करी दिंदे ऐ ते उत्थै ओह्दी ज'गा ओह् ला दिंदे ऐ जेह्दे ओह्दे कन्नै केह् होऐ कि बंदा मजे कन्नै करी पाए अजकल्ल अजकल्ल जादातर जेह्ड़ी टैक्नालोजी ऐ ओह् प्योर प्योर जि'यां हो गे अपने प्यूरिफायर्स हो गे ठीक ऐ हवा प्योर करने आह्ला सिस्टम चली पेआ ऐ जेह्दे कन्ने जेह्दे कन्नै केह् होंदा अजकल्ल कि कोई जेह्दे कन्नै जेह्दे कन्नै केह् होंदे कि थुहानूं शुद्ध पानी थ्होंदा ऐ जेह्दे कन्नै पीने कन्नै थुहानूं थोह्ड़ी जेह्ड़ी बमारी ऐ ओह् पैह्लें गै घट्ट हो जांदी ऐ होर थुहानूं ओह् सनांदा बी ऐ कि एह्दे च ओह् सारी जेह्ड़ी बमारियां बमूरियां कोई बी जेह्ड़ी अ दूशत जेह्ड़ी चीज ऐ जो थुहानूं खराब लगदी ओह् केह् करदा उस्सी पैह्लें गै पानी चा कड्ढी ओड़दा जां नश्ट करी ओड़दा ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि थुहानूं कुछ बी बमारी ऐ ओह्दे पैह्लें चांस मकाई ओड़दा एह् जेह्ड़ी टैक्नालोजी चली ऐ अजकल्ल बड़ी स्हेई चीज ऐ ब्हौत मदद करदी ऐ एह् ते जेह्ड़े अजकल्ल कंस्लटैंट होंदियां बुकिंग होंदियां कि अगर एह् बी पैह्लें होंदा हा कि असें कुसै डाक्टर कोल जांदे हे ते डाक्टर दे बाह्र बड़ा जाम होंदा हा उस जाम दी ब'जाकन्नै उस जाम दी ब'जा कन्नै केह् होंदा हा कि जेह्ड़ा पता लग्गी जंदा हा जि'यां कुसै ने चैक्कअप करान जाना कोई बी पर घैंटे तिन्न चार घैंटे लग्गी जांदे हे डाक्टर डाक्टर कुदै ना कुदै बिजी होंदा हा ओह्दे कन्नै केह् होंदा हा डाक्टर कुदै ना कुदै बिजी होंदा हा ओह्दे कन्नै केह् होंदा हा कि ओह्दे कन्नै केह् होंदा हा कि साढ़ा उत्थै टाइम भज्जी जंदा हा सानूं पता निं लगदा हा सानूं उत्थै इन्ना टाइम खराब होई जंदा हा पर अजकल्ल केह् होंदा कि आनलाइन दी ब'जा कन्नै टैक्नालोजी दी ब'जा कन्नै केह् होई गेआ पता लग्गी जंदा कि किन्ना रश ऐ किन्नी अज्ज उत्थै बंदे जाने ऐं ते डाक्टर पूरा इक टैम देई ओड़दा रोटीन पाई ओड़दा में इन्ने बजे बैठना ते इन्ने बजे में उं'दा चैक्कअप करी सकना ते एकड़ी एकड़ी अजकल्ल दोआइयां जुड़ी दियां कि अजकल्ल घर गै आर्डर होई जंदियां किन्ने बी टैक्नालोजी दे ओह् ऐ जेह्ड़े इ'यां सानूं पैह्लें कुदै दूई दूई स्टेट च कोई कोई दोआई लैन जाने पौंदी ही लेकिन अजकल्ल केह् होंदा कि अजकल्ल ऐसी डलिवरी आह्लियां टैक्नालोजी ने ऐसी ऐप बनाई ऐ कि दोआई ओह् तुं'दे घर कोल गै पजाई ओड़दे जेह्ड़ा बंदा बचैरा बुड्ढा मारा जेह्ड़ा बाह्र नेईं जाई सकदा जां जिस्सी कोई बमारी ऐ जेह्ड़ा बाह्र कुदै नेईं जाई सकदा अजकल्ल केह् होंदा कि दोआइयां उं'दे घर गै पुज्जी जंदियां ते उस्सी कुतै बाह्र जाने दी ओह् निं पौंदा उ'न्न छड़ा अपने घर बैठना ते ओह्दे कोल दोआई पुज्जी जानी ऐ जि'यां कि जमैट्टो जां कोई होर बी अजकल्ल फार्मेसी आह्लियां न आनलाइन ऐपां चली दियां ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि तुसें छड़ी उप्परै दोआई दउई ऐ आर्डर करनी ते दोआई तुं'दे घर पुज्जी जानी थुहानूं थुहानूं कोई ओह् निं करने पौना कि टैम निं भज्जना कि असें इन्नी दूर जाना जां एह् बी तुसें दकानदार गी पता करी सकनें कि दोआई ओह्दे कोल है नेईं है इ'यां बंदे पैह्लें इन्नी दूर दूर आंदे हे फ्ही पता लगदा हा दोआई मुक्की ते फिर ओह् उत्थै पुज्जी निं पांदे हे पर टैक्नालोजी दी ब'जा कन्नै केह् होएआ कि अजकल्ल जेह्ड़ी बी दोआई दउई ऐ ओह् आनलाइन गै आर्डर हो जांदी बंदे दा टैम टूम सारा बची जंदा ते जादा खर्चा बी निं होंदा गड्डी गुड्डी औन जान दा ते ना कोई तकलीफ होंदी ना कुछ